हमरासभके इलाकामे एगो मैदान अइ बहुत बड़ा जकर नाम रनप्रति मैदान अइ हमसभ रनप्रति मैदानके नामसँ जानै छी ओतऽ एगो बहुत बड़का किरकेट खेल आयोजित होइ छै ओतऽ जे छै बत्तीसटा टीम भाग लैए जाहिमे बहुत प्रकारके सुविधासब उपलब्ध होइ छै आओर खेलाड़ीसभके सुविधाके लेल कमिटी टीम सभके आदमीसभ तैनात रहैए जाहिसँ खेलाड़ीसभके कोनो भी प्रकारके तकलीफ नहि होइ आओर खेलाड़ीसभके खानपिनके बेबस्थासब रहैए आओर जे ई खेल आयोजित करैए ओकरो बेबस्थासब रहैए ओतऽ टेन्ट पण्डालसब बनल रहैए